हैल्लो हां जी केह् हाल ऐ बस ठीक तुस सनाओ यरो में इद्धर आई दी जम्मू में इद्धर आई दी जम्मू में थोह्ड़ा घुम्मना हा ते तुस मिकी सनाओ हां इत्थै कोह्की कोह्की जगह आऊं जाई सकनी

हां हां माता वैश्णो ते में होई आई हून मेरे हैन त्रै चार दिन बिच त्रै चार दिन बाद ऐ मेरी ट्रैन अच्छा किन्नी ते किन्नी दूर ऐ कटरा दा अच्छा अच्छा

ते ओह् फ्ही अपनी गड्डी करियै जाना पौंदा होना हां हां ठीक ऐ ठीक ऐ ते पत्नीटाप जाना होऐ ते किन्ने ते किन्ने पैसे लैंदे होने ओह् गड्डी आह्ले

ते उत्थै रौह्ने रुह्ने दा बी ऐ

ठीक ऐ ठीक ऐ हां में दो त्रै दिन ऐ हे मेरे कोल में सोचेआ कि जेह्ड़ी कोल कोल जगह् न उत्थै घुम्मी लैन्नी आं

अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ थुआढ़े थुआढ़े कोल नंबर होना तां फ्ही कुसै दा गड्डी आह्ले दा मिगी देओ हां ते अ'ऊं जाह्गी ठीक ऐ फ्ही हां चलो ठीक ऐ फ्ही तां